जब हमसब बीमार होइ छियै तऽ ओहि टाइममे की से देखबै की पहिले घरेके दबाइ अपना इस्तेमाल करली देखलहुॅं पहले की जब खाँसी होलौ ने तऽ देखलहुॅं की पहिले अपन घरके दबाके मतलब दबा बनेलु ओहिसे इस्तेमाल करलाके बाद पहिले ओ जब दबा बनेलु तऽ ओहिमे देलहुॅं की से की छै हर हरदी छै हरदी देलहुॅं ओहिके बाद इलायची देलहुॅं फोड़िके ओहिके बाद अदरक देलहुॅं ओहिके बाद की कहै छै की तुलसी छै तुलसी के देलहुॅं किछु छाल उल छील के देलहुॅं किछु एसेही किछु काढ़ा उढ़ा बनाके पहिले पीलहुॅं खाँसी होला खाँसी जब जादा बढ़ै छै तऽ इएह एहि सब दबाइ हमलोग पीलहुॅं कि से एहिसे किछु आराम होतै आओर ओहिके बाद नहि होल तऽ अपना गाँवमे अंग्रेजी दबा भी मिलै छै मिललाके बाद ओकरा हियाँ गेलहुॅं ओकरा हियाँ गेलाके बाद ओसब बते जब बीमारी बतेलहुॅं तऽ ओ अपने जब दबा बनेने रहै छै तऽ बनल बनल दबा हमरा सबके दै छै कि से मतलब ई ले लीजिए ठीक हो हो जायत हो जाएगा तऽ ओहि कारणबश हमलोग हम सब से लेते है ई दबा हमसब दबा लऽ के आओर पीलहुॅं तऽ किछु आराम होल आराम होलाके बाद धीरे धीरे धीर धीरे ठीक होल ठीक होल तऽ फेर हम हमसब हुनके हियाँ जाइ छियै फेर कहलौं की से माथामे दर्द छै फेर हुनके हियाँ किछु अंग्रेजी दबा दै छै तऽ ओ माथा दर्द भी ठीक होइ छै आओर ओहिके बाद की जब घुटनामे दर्द होइ छै तऽ फेर हुनके हियाँ पहुँचलहुॅं की तेल देलहुॅं तेल देलक लगबै लऽ की इसब लगेबै तऽ अहाँके ठीक हो जैत से लगालु सब हुनके हियाँ से दबा लेलौं हम अंग्रेजी दबा